पहले हम रेडियो देख रेडियो सुनते थे अब अब की मोडल के ज़माने के मोबाइल खल मोबाइल हो गया है टी वी हो गया है अनिस नेट हो गया है जिससे हम अपनी मनपसंदीदा मुदी यूसू आर यह सबको देखते हैं जो मुझको पंसद आता है वही शॉर्ट बीडियो यह सब हो गया देखो जो तुमको पसंद आया वही देखते हैं मुझको शॉर्ट बीडियो बहुत पसंद है और गाना सुनना बहुत पसंद है हम मुबी बाहुबली या और अच्छी अच्छी मुबी और परिवार के बारे में जो बताते हैं वह भी मुबी बहुत मुझे अच्छी लगते थे भगवान मुबी हो गए और सो मुझे मनोरंजन के लिए कपिल शर्मा का शॉ देखने में बहुत आनंद आता है जिससे मन की थकावट दूर हो जाती है और बड़े बड़े और बड़े बड़े यह